जेनाकि अहाँकऽ पहिले अथी होइत छलै अहाँकऽ नदी लगेमे रहै पहिने अहाँ माथ नहैतहुँ माने मौसम बहुत अथी रहै मौसममे ओहुना कष्ट बहुत बढ़िआँ कहाँ रहए नदी पहिले नल सब नहि नदी सबके पानि यूज करैत छलहुँ आब से अहाँकऽ हमसब जे कलसँ पानि यूज करैत छी पहिने जेनाकि अहाँकऽ हमसब सए रुपआ लएके जाइत छलियै समान लए तऽ आब आब से पाँच सए रुपैआमे जे आनि लैछी तहन जे पाँच टा नहि सामान होइए पहिले जेना कातिके महिना सए अहाँकऽ ठण्ढी होइत छलै आब आब जेनाकि कातिक कऽ बाद ठण्ढी होइत छै पहिले जेनाकि अहाँकऽ से किछु हरेक हमरा सबके समयमे आर किछु नहि समय महगा छलै आबक समयमे आओर किछु महगा छै जेनाकि हरेक तरह कऽ कोनो चीज कऽ अथी होइत छै पहिले जेनाकि अथी होइत छलै अहाँ कऽ मौसममे ओहिमे आब कभी ठण्ढी होइत छै गर्मी होइत छै तऽ नदीमे पानि सुखल जाइत छै जेनाकि पहिने हरेक तरह के ठण्ढ अथी होइत छलैए गाछ वृक्षमे अपन जेनाकऽ हरेक तरह कऽ अथी होइत छलै नहि अपन हमसब पहिने जेनाकि नदीसँ पानिके यूज करैत छलहुँ आब जेनाकि अहाँ अपन कलसँ पानि यूज करैत छी पहिने जेनाकि अहाँकऽ अथी भेल बर बारिश होइत छलै बारिश होइत छलै तऽ अथी होइत छलै आब जेनाकि अहाँकऽ जब भी बारिश होइत छै तऽ कहूँ अहाँकऽ पोखरि कऽ पानि अहाँकऽ सुखल जाइत छै हमसब हरेक तरह कऽ अथी करैत छी जेनाकि अहाँकऽ पहिले अहाँकऽ अथी होइत छलैए हमसब नदी सबके यूज करै छलहुँ आब जेनाकि कल पानिके यूज करैत छी तकर बादसँ अहाँकऽ पहिले जेना हमसब जाइत छलियै अहाँकऽ एक सए रुपआ लएकऽ समान लए आब अहाँकऽ पाँच सए मे लएकऽ जाइ छियै तऽ पाँच सए मे समान होइए समय जेनाकि अथी होइत छलै अहाँकऽ हम नही अथी बारिश होइत छलै तऽ अथी भए जाइत छलै आब जेना होइत छै जखन यदि बारिश होइत छै तऽ ओ सर्दी गर्मी सबटा टकड़ाइत छै आ पोखरिके पानि सुखाइत छै अहाँकऽ